मूंखे पालतू जानवर सफ़ा न वणंदा आहिनि छोकी मुंहिंजी साहेड़ीअ घर में हिकु कुतो हुओ उहो जाम मतिलबु शयुनि खे सॼो बिगाड़े छडींंदो हुओ सभु शयूं हेठि मथे करे छ्ॾींदो हुओ उन्हनि जे घर में केर बि वञे त भौकंदो बि जाम हुओ वरी हुननि जे घर में बांस छी गंदगी जाम हूंदो हुओ मां नथी चाहियां की मुंहिंजे घर में कोई कुतो हुजे या ॿिली हुजे की जेको मुंहिंजो घर गंदो करे ऐं मूंखे पंहिंजो घर साफ़ सुथिरो वणंदो आहे उन्हनि खे समझाइणो पवंदो आहे ऐं हुनन जी सिहत जो बि जाम ख़्यालु रखिणो पवंदो आहे ऐं हुननि सां ई जाम नरमी सां बि पेश अचिणो पवंदो आहे ऐं केर बि अचे उन्हनि जे मथां बि भौकणु शुरू करे छॾींदा आहिनि ऐं उन्हनि चकर ते बि वठी वञिणो पवंदो आहे ऐं चकर बि वठी वञु त ॿियनि कुतनि खां ॿियनि जानवरनि खां उन्हनि खे बचाइणो बि पवंदो आहे इन करे मूंखे कुतो पालणु सफ़ा वणंदो न आहे ऐं उन जो छी गंद बि घर में बांस ॾींदी आहे हिन करे मूंखे कुतो न वणंदो आहे पालतू जानवर न वणंदा आहिनि